में कठुआ शैह्र दी रैह्ने आह्ली ऐं में पैह्लें स्कूल लग्गी दी ही मैडम ते हून ते चलो मेरा ब्याह् होई गेदा में छड्डी ओड़े दा ते पै स्कूल दी गेई सैर सैर च असें लेआ असीं असीं स्कूल दी सैर गेआ मांडा ज़ू ते फिर चिड़ियें दे बारे च इयां अस गल्लां गुल्लां करा दे हे फिर असें पार्टिसिपेट करने आं कुछ कंपीटेशन लेआ ओह्दे च बर्ड वाचिंग दा कंपीटिशन लेआ पर साढ़ा ई फस्ट आया कंपीटिशन जेह्ड़ा बर्ड वाचिंग दा लेआ पर इस टाईम चिड़ियां लब्भदियां निं सच्ची निं लब्भदियां कां निं लभदे तोते निं लभदे इल्ल बी निं लभदी कुछ निं लभदा पर इंदा ना दिनो दिन बूह्टे बधने चाहिदे असें सानूं लाने चाहिदे ते टावर घटाने चाहिदे ते ओह् बी होने चाहिदे बूह्टे जिन्ने असीं लागे उन्ना सानूं बैनिफिट देना ऐ ठीक रैह्ना ऐ ते फिर असीं गर्मियें दे मोसम च गल्ल सनानी आं में तोहानू गर्मियें दे मोसम च असें जाना खेत्तर खूत्तर चली जाना ते दिक्खना केईं पक्षी केईं चिड़ियां इ'यां मरी दियां होंदियं केईं कुछ होंदियां केईं कुछ होंदियां ते इ'यां ठीक निं लगदा आपूं शैल निं लगदा कि कोई इ'यां पक्षी मरे दा केह् बचैरा इ'यां फिर असीं उं'दे ताईं असें केह् करना डेली असीं खेत्तर जाना सवेरे जाना शाम्मी बी जाना पानी लेइयै जाना कन्नै पानी लेआनी कन्नै चोग लेआनी कन्नै चोग चूग पाई ओड़नी कन्नै पानी पूनी पाई ओड़ना पर सानूं एह् बी करने चाहिदे सारे करने चाहिदे बूह्टे बी लाने चाहिदे चोग बी पानी चाहिदी पानी बी पाना चाहिदा पर एह् दिनो दिन जेह्ड़े फोन बी ऐ एह् बी घटने चाहिदे टावर बी घटने चाहिदे फैक्ट्रियां बी घटने चाहिदे जियां फोर जी फाईव जी सिक्स जी एह् सब बंद होने चाहिदा इ'नें जिंदगी बरबाद करी ओड़ी दूआ ञ्यानें दी गल्ल लेई लैओ हां कोई बी ञ्याना ऐ जेह्ड़ा बिना फोन दे रोटो खाह्गा जां बस इ'यै दिक्खना उनें चिड़ियां दिक्खो बिच्च ही दिक्खनी ऐ फोनै च दिक्खनी ऐ इ'यां निं बाह्र जाइयै निं दिक्खनियां कोई इ'यां बोलना गार्डन घूमन चलो जां कुतै बी चलो नेईं जाना ऐ असें सिर्फ फोन च ही दिक्खना तुस जाओ पर इस टैम एह् चीजां करनियां चाहिदियां बूह्टे लाने चाहिदे जिन्ने होई सकदे उन्ने लाओ ते फिर पक्षी साढ़े बी ठीक रैह्ने सोहै नेईं ते फैक्ट्रियां बी बंद करनियां चाहिदियां सब गौरमैंट गी एह् सब कम्म करना चाहिदा जियां जिन्ना बी प्रदूशन घटदा एह् फैक्ट्रियां बी बंद होनियां चाहिदियां सब कुछ गौरमैंट गी करना चाहिदा पैह्ले जमान्नै दिक्खी सकने पैह्लें कुछ निं हा घुग्गियां बी होंदियां हां तोते होंदे हे कां होंदे हेबड़ा कुछ होंदा हा किन्ने पक्षी होंदे हे अज्जकल कुछ निं लभदा एह् साढ़ी गल्ती एह् असीं सब कुछ करने ओह् करने होन्ने इक बंदा अगर अवाज चुक्कै ते सारे होंदा ऐ पर बड़ा दुक्ख होंदा कि चिड़ियां निं हैन